السلام علیکم جی ہاں میں کرکٹ کوچ بول رہا ہوں آپ کون بول رہے ہیں آپ کھلاڑی بول رہے ہیں کیا اچھا ماشاء اللہ بتائیے کیا بات ہے سپول کے اسٹیڈیم کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں یہاں کا اسٹیڈیم بہت اچھا ہے بہت خوبصورت ہے بہت بڑھیا کھیل ہوتا ہے یہاں کا کھلاڑی ہے محمد صابر بہت اچھا کھلاڑی ہے اور منظر علی ہے بولر بہت اچھا ہے اسٹیڈیم یہاں کا واقعی بہت بڑا ہے آپ آئیے گا ہمارے اسٹیڈیم میں آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے ابھی تو اسٹیڈیم میں انٹرنیشنل میچ تو نہیں ہوا ہے آنے والا سمے میں ضرور ہوگا انٹرنیشنل می بات چیت چل رہی ہے میچ ہونے اس کے علاوہ اور چھوٹے چھوٹے اسٹیڈیم ہیں ہاکی فٹ بال کھیلتے ہیں ہاکی فٹ بال یہاں سب مشہور کھلاڑی ہے ٹھیک ہے بعد میں بات کرتے ہیں السلام علیکم